बिदिनो गामि बिथोरनि गथ'फ्रा फरायब्लाबो मानि थाखाय बेखार जानानै थायो होमब्ला थाखा फैसाबो सौहायानालाय थाखा फैसा हायैयावबो बेखार जानानै थानांगौ जायो माहोनो ओरैनो आरो गामि गोथौना जेरावबो टाउन सहर थांबायबो थानाय जायानालाय बे थाङैयावबो जेबो सालु जाया फरायब्लाबो फरायनायैनो फरायनायैनो थायो रोंब्लाबो रोङैबायदि जायो बेरायनाय जायानालाय टाउन सहराव ओंखारानालाय टाउनफ्राव बारा थांबांनाय जायानालाय सालु जाया ओरैनो गोलैसोना थानाय जायो आरो बेखार जानानै थायो गथ'फ्रा थाखा फैसाबो सहाया मोनहा हरला इथिं थाखा फैसा बिमा बिफायाबो होनो हाला सम मोनसे नांगौ समाव नै बियावनो बेखार जायो आरो गथ'फ्रा